नमस्ते बढ़िया है

तो आइए हमारे महाराजगंज में आइए यहाँ पे बहुत वी आई पी सैलून है आपका मसाज भी हो जाएगा और आपको नाखून से लेकर बाल तक सब आपका यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा बाल कलर हो जाएगा नाखून कट जाएगा सेविंग हो जाएगी और बढ़िया सैलून है ए सी सैलून है आप आइए उसमें बैठिए बढ़िया चेयर है आपको वहाँ बैठने में भी ज़्यादा आरामदायक लगेगा उसमें बैठिए आप आराम से आपका बाल कटेगा

सब हो जाएगा आप भइया हमारे यहाँ कुशल कारीगर हैं एक से एक एक्सपट कारीगर हैं जो आपको एकदम संतुष्टी देंगे आपको हर ढंग से जिस ढंग से आप बनवाना चाहिए उस ढंग से आपका कटिंग हो जाएगा दाढ़ी से सेट हो जाएगी राउंड निकल जाएगा साइड साइड से और बाल जैसा आप खड़ा कराना चाहते हैं वैसे ही खड़ा हो जाएगा एकदम आपको बेल अप टू डेट बढ़िया कलर मिलेगा जोकि आपको कहीं से भी उसकी हाँ बोलिए चार्जेस आपको ये समझ लीजिए कि ज़्यादा आपको महँगा नहीं लगेगा ढाई सौ साढ़े पाँच सौ जैसा आपको रेट जिस ढंग से आपको कटिंग करानी हो उस ढंग का रेट हमारे यहाँ फिक्स है नहीं भाई यहाँ कौन सा रेट बाल कटवाने के लिए आप लोग कितना पैसा देते हैं वैसे ही नहीं तो बाल काटेंगे जो हमारे सैलून में आप आइए उसके बाद जो वहाँ पे व्यवस्था है उसको देखिए पहले और जिसको आप समझेंगे कि नहीं हमारा पैसा कम लग रहा है हमको ज़्यादा सुविधा दी जा रही है तो सैलून पे आने के लिए आप पहिले हाईवे से हाईवे से आ रहे हैं किधर से आ रहे हैं तो हाईवे से आप इलाहाबाद से बनारस की तरफ जब आएंगे तो एक महाराजगंज मार्केट है वो वहाँ से आपको पाँच सौ मीटर पहिले एक कट मिल जाएगा आप उसपे सर्विस रोड पे हो जाइए सर्विस रोड से आप पाँच सौ मीटर लेफ़्ट साइड में चलते रहिए चौराहे से पहले ही आपको हमारा सैलून मिलेगा और उसी सैलून पर आप आइए हमारे सैलून का जीतेन्द्र हेयर कटिंग सैलून के नाम से हमारा है हाँ उसमें आप आइए उसमें आपको हर ढंग की सुविधा है जैसी सुविधा आपको मिलनी चाहिए आप जैसा सोच के आ रहे हैं वैसी सुविधा वहाँ पे मिल जाएगी वहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो जीतेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से ही प्रोप्राइटर है हाँ सैलून पे आइए आप वहाँ आराम से बैठिए अगर एक दो लोगों का बाल कट रहा है उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा आपको बैठा के आपको सीरियल बाइज आपका कटिंग हो जाएगा नमस्कार